आंनि बेलायाव आं बइनिख्रुइ साबसिन मोजां मोननाय बेलाय होनना बुङोब्ला आं स्टुडेन्ट हिसाबै आं फराय मोननायाव आं चित्तरन्जन मोसाहारि बिथांनि जुजायनि अर सल'माखौनो साबसिन बिजाब होननानै आं सानो मानो होनब्ला बे सल'मायाव बर'नि माखासे समाजारि सावजारिजों बेरखांनायजों लोगोसेयैनो सानै सेंग्रा सिखला मोजां मोनफुङैनि फाग्ला फाग्लि जालांनाय जाथायफोरखौ बे सल'मायाव नुनो मोनो आर बेनिखायनो बे सल'माखौ आं फरायनो मोजां मोनो दा मोजां दा जुजायनि अर सल'मानि बेलायाव नायनो थाङोब्ला बियो गुबैयै बर' समाजनि माखासे रायजो जानाय आरो माखासे आलायस्रि आरो अजयमोननि ओन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोनलायनाय उन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोनलायनाय बिसोरो नङा हम्बा उनाव मोनफुंलाङैनि माने मोनफुंलाङैनि फाग्ला फाग्लि जालांनाय बैफोरबायदि माखासे माखासे माखासे जाथायफोरखौ बे सल'मायाव नुनो मोनो बेनिखायनो आं बे सल'माखौ फरायनो जोबोत मोजां मोनो बे सल'माया बे सल'माया गासैबो माने बर'नि बर' थुनलाइनि फोथाराव सिगांसिन ओंखारनाय गिबि सल'मा बिजाब बेनिखायनो बे सल'माया गासै गोबां मेहेरगोनां बर' थुनलायनि फोथाराव ओंखारजेननाय मेहेरगोनां सल'मा होननानै बुंनो हायो बेनिखायनो आं बे मेहेर गोनांखायनो बे सल'माखौ आं फरायनो मोजां मोनो